औ हेलौ आंसोलै जौ कास्ट'मार बे दाखालि नोंनाव लायनाया औ औ औ बेनो बेनो ओमफ्राय जौ नांगौमोनलै जौ नांगौमोन जौनि ब्लगारखौ नांगौमोनरा खय खय खय खयथाखानि आंनो नय बथ'ल नांगौमोन

खयथा माबा खयाथारनिखौ नांगौमोन रा

बे गोरा खालामग्राखौ नांगौमोनलै औ औ दोद बे बेरेलजों जायालै दाखालि गैया जाया दामल' लायो ओमफ्राय सिखार होनोनो हाया ओमफ्राय दाख्लै लस जाथारदों ना बिदिसो जादों उसुबिदा मानि सिखारथारालै जाथारा ए नुखादों आं निउसआव नुदों ओमफ्राय ओंखायनो जौ जौनि ब्लगारखौनो लायनोसै आं औरा बेखौनो लायसै बेजों बेजोंसो गोरा जासिगोन